जी प्रणाम प्रणाम सर ये बोल रहे थे यहाँ पर जैसे मतलब कौन कौन मंदिर घूमने के लिए है कौन कौन मंदिर बढ़ियाँ है दार्शनिक स्थान है कहाँ कहाँ है

इसके बाद और कौन कौन सा ऐसा स्थान है जहाँ दार्शनिक है जहाँ हम घूम सकते हैं हम तो बाहर से आए हैं तो हमको उतना पता नहीं है तो इसके लिए बताइए वहाँ जाने के लिए सुविधा क्या क्या है जैसे वहाँ जाने के लिए मतलब क्या क्या सुविधाएँ हैं

ये बताइए ये बताइए वहाँ पर भाड़ा ओरा का कोई ऐसा है क्या ज्यादा ले लेगा कितना लगेगा क्या लगेगा वह वहाँ अच्छा ये बताइए वहाँ पर जो है मान के और क्या क्या मतलब जो है ये है मतलब फैसलेटी क्या क्या है वहाँ पर जो है ओहमा से क्या विशेषताएँ हैं वहाँ मंदिर से क्या विशेषता है मंदिर जाने से हमको क्या फायदा हो सकता है अच्छा ऐसा होता है हो हो ऐसा है न तो वहाँ तो हमको उतना पता नहीं हम तो बाहर से आए हुए हैं तो सोचे पुजारी से थोड़ा पता करते हैं तो वहाँ और बताइए कि मान के चलिए किसी का ऐसा हुआ है क्या मन्नत माँगे पूरा हो गया हम भी आएँगे तो क्या पूरा हो सकता है